पयलीं गजाल हाॅबी म्हणटा ती म्हजी वाचनाची आनी वाचप वेगवेगळें तरेचें मागीर सकाळी फुडें पेपर धरून मागीर कथा कादंबरी वा वेगवेगळें साहित्य वा तुगेलें थोडें इतिहासीक स्वरुपाचें साहित्य वा वैचारीक साहित्य मेग्जिनां हीं सगळीं वाचपाचीं ल्हानपणां साकून एक आवड लागिल्ली आनी ती आवड अजून पर्यंत आसा अजून पर्यंत म्हाका रातचो वाचना जाल्यार न्हीद येना वा समजा रातीन केन्नाय अचानक जाग जाली आयली जाल्यार हांव उठून परत मागीर तकली थंड जावपाक खातीर परत किते तरी वाचपाकूच लागतां ती एक हाॅबी ती सामकीं लागिल्ली आसा आनी दुसरी आवडटी हाॅबी म्हणटा ती म्हजी पोंवपाची स्विमींग दर्यो पळयलो जाल्यार पसून म्हाका कपडे काडून उडी मारूशी दिसता अशी परिस्थीती आसा ह्यो दोन हाॅबीज ज्यो आसात त्यो आजून पर्यंत हांव दवरून आसा आनी अजुनूय हांव डेली स्विमींगाकूय वतां